سلام صاحب آپ کو معلوم ہے میں نے حال ہی میں ایک موبائل خریدا ہے اور بہت غضب کا موبائل ہے ہاں ریئلمی کا ہے وہ اس میں تین جی بی جو اس کا ریم ہے بتیس جی بی اسٹوریج وہ اسٹوریج کیپیسیٹی ہے ہاں مجھے بہت اچھا لگا ایسی خوبصورتی بھی زبردست ہے ڈائمنڈ شائن اس کا وہ ہے کلر بلو ڈایمنڈ شائن بہت اچھا لگا بہت پیارا لگا رہا اور اس کا کیمرہ سیلفی والا زبردست ہیں ہاں بیک کیمرہ بھی بہت اچھا مجھ کو پسند ہے اس کا کلیئریٹی اس کی بڑی اچھی آتی ہے

شاید آپ کو بھی پسند آئے اگر آپ آج کل میں من بنا رہے ہیں تو میرے خیال سے اس کا فیچرس آپ کو دیکھنا چاہیے ہاں مجھے تو بہت اچھا لگا ہاں ریلمی کا ہے ابھی تک تو ہم نے چلایا ہے تو اس میں ہینگ کی کوئی شکایت آئی ہیں نا اوڈیو ویڈیو کی کوئی دقت آئی ہے ویڈیوز بھی بہت جو بھی دیکھتے ہے سنتے ہے اس پہ تو بڑا کلیئر رہتا ہے آڈیوز بہت اچھی ہے اس کی ساؤنڈ ساؤنڈ خاص کر کوئی بھی سانگ سنیے بہت پیسفل بہت اچھی آواز ہوتی ہیں ہاں میرے خیال سے آپ کو یہ اگر آج کل میں من بنا رہے ہیں تو ضرور دیکھنا چاہیے اس کو اس موبائل کو مجھے تو بہت پسند آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے بھی یہ دقت نہیں کرے گا آپ دوسرے موبائل میں جو ہینگ کی شکایت آتی ہے اس میں میرے خیال سے نہیں ہوگا میں بہت مطمئین ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے